भैंस और गाय का बच्चा जो देता है उसको हम पहले बच्चा देता है तो उसको तब पहले दूध पिलातें हैं माँ का दूध पिलाते हैं और उसको एक दो दिन हो गया तो खुद अपने पीने लगता है उसको तो पहले बच्चा जब होता है उसको अपने से धराना पड़ता है जैसे आदमी का बच्चा होता है वैसे धराना पड़ता है उसको भी धराते हैं उसका भी एक दो दिन में फिर अपने पीने लगता है और जब एक एक महीना हो जाता है तब भी दूध ही पीता है माँ का दूध ही पीते रहता है उसको फिर एक महीना होने के बाद फिर दूसरा महीना हो गया तो उसको हल्का चोकर रोटी उसको मुँह में डालना पड़ता है घास जो कई सौं घास खाए दूध कम पिए और लोग इसी तरह बच्चा को गाय का बच्चा हो चाहे भैंस का बच्चा हो दोनों को ऐसा ही हम लोग देखभाल करते हैं रोटी देते हैं रोटी मुँह में डालते हैं जैसे आदमी को मुँह में खिलाते हैं उसी तरह उसको भी हम लोग खिलाते हैं तब खाता है ऐसे नहीं अपने से खाता है बस अपने से खाने के पीने वाला है जो दूध माँ का ही दूध पी के वो रह जाता है थोड़ा परेशानी होता है उसको खिलाने में लेकिन खिलाते हैं रोटी खिलतें हैं जानेर हुआ जौ हुआ मकई का पत्ता है ये सब है उसको मुँह में डालते हैं तब एक महीना पंद्रह दिन में तो माँ का दूध का ही पीता है दाना वाना कुछ नहीं खाता है दूसर महीना से ना उसको खिलाना पड़ता है तब खाता है धीरे धीरे वो फिर अपना बड़ा होने लगता है तो खुद खाने लगता है ऐसे ही यही नवजात शिशु के लिए इतना ही तक हमको जानकारी है